الحمد للہ میں مسلمان ہوں اور مجھے میرا ہی مذہب اچھا لگتا ہے اور ان کے بہت طرح کے تہوار ہوتے ہیں جیسے کہ عید بقرعید محرم یہ سب ہوتے ہیں جس میں لوگ ہنسی خوسی رہنا پسند کرتے ہیں عید میں لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور سب خوشی سے ایک دوسرے کے گھر جاتے رہتے ملتے جلتے ہیں اور ہنسی خوسی رہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے ہنسنا ہنس اور خوشی سے رہتے ہیں جس سے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ہمارا مذہب جو ہے ہمیں سب سے مل کر رہنا سکھاتا ہے جو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور جو ہے ہم لوگ اپنے تہوار کو بہت اچھے سے مناتے ہیں اس میں جو ہے سب کوئی ساتھ رہ کر سب سارا کام کر لیتے ہیں اور پورا گھر شب کر کے ہم لوگ اچھے سے مناتے ہیں اس دن ہم لوگ قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں اور جو ہے ہم لوگ اردو کے بہت زیادہ لگاؤ میں رہتے ہیں ہمارا جو ہے مذہب ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے جس سے کہ ہم جو ہے اس سے زیادہ تر تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے اور ہم مسلم ہیں اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے جس سے کہ ہم جو ہے اچھے سے پڑھتے لکھتے بھی ہیں اردو ہمارا سب سے اہم حصہ ہے اور ہمارا مذہب بھی سب سے اہم ہے